ہمارا گاؤں بہت اچھا ہی گاؤں ہے یہاں بہت اچھے روپ سے سب مل کے رہتے ہیں مل جل رہتے ہیں اگر کبھی بھی گھر میں آپسی ماحول میں بچے میں کسی سے بھی کسی بھی طریقہ سے لڑائی ہو جاتا ہے تو یہاں آپسی روپ سے بیٹھ کر بیٹھک ہوتی ہے پنچیتی ہوتی ہے جو غلطی کرتے ہیں انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر پھر سبل کے ملایا جاتا ہے انہیں سزا ملتی ہے اور یہاں بہت طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے یہاں سماجی روپ سے سب مل کے آپس میں بیٹھتے ہیں ان کو بتلاتے ہیں کہ آپ غلط کیے ہیں ایسی نہیں ہونی چاہیے بہت سارا ان کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ پھر سے دوبارہ ایسیے غلطی نہ کریں اس لیے اس لوگوں کو سماجی روپ سے اس کو ڈانٹ ملتی ہے اس کو سزا ملتی ہے کہ آپ ایسا غلط کیے ہیں اور ایک دوسرے میں بہت زیادہ ہی میل ملاؤ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی غلط کیا ہے ایک دوسرے سے معافی مانگے پھر سے اپنی جیون کو جیں اپنی زندگی کی شروعات کریں تاکہ آپ غلط نہ ہو آپ آپس میں ایسے لوگ غلط ہوتے ہیں کرتے ہیں لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے جہاں پر ہر کوئی لوگ ہت رہتے ہیں تو ل لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر ایسیے ایسیے بہت سارے فیملی ہیں جہاں لڑائی جھگڑا آپس میں ہو ہی جاتا ہے لیکن آپس میں بیٹھ کے انہیں سللہحا کیا جاتا ہے